हमर राज्यमे आओर जे तरहसँ बिहार राज्यमे हमसब रहैत छिऐ लेकिन बिहार राज्य तऽ पहिले बहुत पिछड़ा राज्य मानल जाए रहए लेकिन अभी जे स्थिति छै तऽ बिहार राज्य बहुत आगे छै आ बांँकि अभी जे छै हमर सबके इलाकामे पूर्णिया जेना लोक पहिले पढ़ाइके व्यवस्था लए शहर जाए पड़ै रहै लेकिन एखनि ओहन टाइप कोनो व्यवस्था नहि छै अखन हरेक गाँव सबमे भी ई सब चीज शुरू भए गेल छै जेना प्राइवेटे इसकुल भए गेलए या आओर सब व्यवस्था भेलै सबचीज गाँवे गाँव शुरू भए गेल छै आब लोक शहर नहि जाइत छै ई कारणसँ पहिले लोक करैत रहै कि गाँवमे रहना मुश्किल भए जाइत रहै बाल बच्चाकेँ पढ़बै लऽ शहर जाए पड़ै रहै तऽ अखन ई सबचीज पलायन बन्द भए गेल छै आओर बिजली पानीके व्यवस्था भी जे चीज शहरमे रहए रहै सब व्यवस्था गाँवोमे भए गेल छै तऽ ई कारणसँ आब जादा परेशानी नहि छै कोनो जगह प्रभावित भेल रहै शुरू शुरूमे रहै प्रभावित लेकिन एखनि बहुत बदलाव छै गाँव हुए शहर हुए सब एक तरहसँ ही समान छै